اردو زبان نہ صرف ہمارے ریاست میں مگر ہر ریاست میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ہمارے ریاست میں لوگ اردو زبان سے جڑے ہوئے ہیں الگ الگ زبان کے لوگوں کے لئے اردو زبان سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اردو زبان میں آداب عاجزی اور بھائی چارگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اردو زبان ایک میٹھی زبان ہے جس سے بڑے سے بڑے مسئلے سلجھے سلجھائے سلجھایا جا سکتا ہے